राम राम जी कपड़ें दी गल्ल ऐ ते में निक्की होंदी ही ते कपड़े जेह्ड़े न क्योंकि मेरे चाची हे इक ओह् मेरे भरज़ाई गै लगदे हे ताएं चाचें च ते उ'नें सीने ते मीं इ'यां बड़ा शौंक होना कि में बी एह् कि'यां सींदियां जां मिगी इ'यां बड़ा लग्गना कि मिगी में सियां फिर में स्कूल बी जंदे हे ते डैडी आखदे हे तूं जानि के चलो बचपन ते कोई निं अपना फ्ही जियां जियां में बड्डी होई इक दो इ'यां सूट सीता सूट सीता ते ओह्दे बाद च मेरी ई भैन ही में उसी सियै दित्ता शैल सनोएआ सारें तरीफ कीती लेकिन एह् अच्छा सनोएआ फिर ओह्दे बाद च लग्गी पेई ओह् करना इ'यां अपना सूट लैना सीना कुतै मम्मी दा लैना सीना ते कन्नै इ'यां होंदी ही एह्दी जानि सींदे रौह्ना सियै फिर ना सीना सूट फिर ओह् जेल्लै सारे आक्खना अच्छा सनोऐ तां अच्छा सनोऐ फिर इ'यां केह् नांऽ सारें इ'यां तरीफ करनी फिर इ'यां में धीरे धीरे अपने सारे अपने रिश्तेदारें दे सियै इ'यां दित्ता ते सारे आक्खा दे हे नेईं अच्छा सनोए दा ऐ फ्ही धीरे धीरे मिगी इ'यां जाच बी आई गेई में सीता सूट सियै फिर ओह् कीता सींदी रेही ते बाकी फिर अग्गें जेह्ड़े रिश्तेदार जानि कि फिर उ'नेंगी अग्गें सनाना कि नेईं अच्छे सींदी ऐ कपड़े इ'यां इक ते तुरज़ होई जंदा कि जिसलै कुसै गी इ'यां सूट सीयै लैना उ'नें देना बी सियै देना ते कन्नै इक मिगी इ'यां अच्छी मिली जा अच्छी जाच जानि के आई गेई सूट सीने दी कन्नै उ'नेंगी बी इ'यां लगदा कि चलो सानूं कोई सूट सियै दिंदा ऐ तो इस साईड दा इक गिफ्ट गै होई गेआ कि कुसै ने केइयें गी अज्जकल इयां कपड़ा सीना निं औंदा ते अज्जकल सेआई किन्नी मैंह्गी ऐ पैह्लें ते केइयें ते सूट गै होंदे सूट सनोना निं बचैरें कोला ते में अपने ताएं चाचें आखदे निं ग्रांऽ च रौह्ना होऐ ते अपने घर गै साढ़े इ'यां मिले जुले होन ते कोई इक घर कुतै ते इक घऱ कुतै नेईं ते इ'यां किट्ठे किट्ठे घर होंदे सारें दे इक दूए केईं चीज़ें दे बच्चे चज्ज सिखदे हे ते मिगी इ'यां शुरू तो बड़ा शौंक हा कि मीं एह् सियां सियां पैह्लें निक्के होंदे मिगी कुसै हत्थ निं लान देना नेईं तेरा नेईं सी सकनी हाली फ्ही जियां में थोह्ड़ी बड्डी होई में अपने इ'यां इयां होना ना बच्चे खलौने दे गै इयां सिखदे ओह्दे कन्नै गै इ'यां सीने में अपने खलौनै बास्तै गै इक बनाना इ'यां में शुरू तो गै इ'यां बनाना इ'यां सिक्खेआ धीरे धीरे में पैह्ली बारी में अपना इयां इक सूट इ'यां निक्का हारा सीता सारें तरीफ कीती कि नेईं अच्छा ऐ ओह्दे बाद जानि के में इ'यां धीरे धीरे इ'यां सींदी गेई कदें मम्मी दा सीना कदें अपनी भैन दा सीना कदें कुसै दा सीना जानि के शैल जेल्लै इ'यां कोई मीं अट्ठ दस सूट सीते ते सारे आक्खन लगे नेईं हून तूं सी लैन्नी ऐ फिर ओह्दे बाद जानि के के हून अज्जकल ना में कुसै कोला अपना सूट स्याया ते नां गै कीता ऐ ते सियै बी दिन्नी आं अगर कोई बोले ते बाकी सी में हून इ'यां करी गै लैन्नी आं कोई बोल्ले ते ते फ्ही उसी सियै गिफ्ट गै होई जंदा इक किस्म दा सियै देओ ते ते अज्जकल तोहानू पता ते ऐ सेआई किन्नी मैंह्गी होई गेदी ऐ बाकी में इ'यां कोई इक होंदा ना सेआई पर सींदे न ओह् में नेईं तोआनूं पता ऐ ग्रांऽ च किन्ना कम्म होंदा घर दा निं मुक्कदा ते लेकिन इ'यां कोई अगर बड़ा मजबूर करै जां इ'यां ऐसा बी होंदा कि नेईं सेआई देई सकदा बचैरा उसी में सी दिन्नी अते अपने घर दे सारें दे में अप्पूं कपड़े सीनी आं ते ते हून जियां बच्चे न उंदा कुतै कुछ इयां बनाइयै इ'यां अच्छा इयां सूट सो में घर अपने हत्थ दा सीते दा कपड़ा जेह्ड़ा ओह् बड़ा अच्छा होंदा ते सियै लान्ने आं सिक्खे अपने निक्के होंदे ठीक ऐ अपने शौंक हा सीने दा सी लैन्ने आं ते बाकियें गी बी सी देने जेह्ड़ा अपने हत्थ दी ओह् ऐ करने आं चलो एह् बी सींदे रौह्गे करगे जेह्ड़ा बच्चे गी अपने गी अग्गें सखागे दसगे कि नेईं इ'यां ते सखान्ने बी आं अपने बच्चें गी दस्सने आंं करने आं इ'यां कुड़ी ऐ उसी दस्सने आं कि तूं इ'यां ते करदी ओह् बी हत्थ थोह्ड़ा करदी ऐ कि इ'यां ओह् बी इ'यां थोह्ड़ी ट्राई करदी ऐ बाकी हून बच्चे अज्जकल जादा पढ़ने दे पिच्छें रौंह्दे न ते में उसी आखनी नेईं थोह्ड़ा अपना हत्थ चला इ'यां मशीनें कन्नै इ'यां थोह्ड़ी सीने इ'यां हाल्ली ते करदी ऐ थोह्ड़ा बौह्ता चलो सखानी आं उसी बी चज्ज सखानी आं कि चलो मते दिन इ'यां अपना गै कपड़ा कोई सूट ऐ इ'यां सी लै बच्चा ते एह्दे कन्नै केह् होंदा कि इक ते बाह्र जाने दी इयां सूट लैओ अपने घर सियो कोई इन्नी ते टेलर कोल जाओ ते दस्सो उन्न पैहले पूरा हफ्ता बाद सूट देना ते ओह्दे कन्नै किन्नी परेशानी होंदी ऐ ते जादा में अपने घर गै सूट सियै ते अपने बच्चें गी बी गुड़िया गी दस्सनी आं उसी बी दस्सा नी ऐ धीरे धीरे सखान्नी बी आं उसी इ'यां जादातर च